में प्रैक्टस करना अपने मतलब कि मेरे घरै दे कन्नै इक मंदर ऐ उद्धर में सुबह् सुबह् रियाज करने ई जन्ना जदूं ते फ्ही में बड़ी जोर जोर कन्नै जे भजन भुजन गान्ना में गाने गूने उद्धर मतलब कि जंगल ऐ जंगल बिच पौंदा मंदर ओह् में उद्धर जन्ना ठंड़ी ठंड़ी सवेरे सवेरे जन्ना में ठंडी ब्हा औंदी सवेरै मतलब ओह् होंदा सिस्टम के ठंडी ब्हा औंदी जेह्ड़ी ओह्दे कन्नै बंदे दा जेह्ड़ा गला क्लियर अवाज निकलदी ओह्दी चक्कर एह् होंदा कि अग्गें बहुत ओह् होंदा सिस्टम जेह्ड़ा अपना होर बड़े सिस्टम होंदे न अपने जेह्ड़े हुन में गान्ना मिगी बचपन थमा बड़ा शौक ऐ गाने दा और में सिंगिंग जेह्की ऐ ना एह् मेरी फेवरेट ऐ में गान्ना बी ऐ में डानसिंग बी करना मतलब डानसिंग दा जैदा जेह्ड़ा सिंगिंग दे बारे च मिगी कि जैदा इंटरैस्ट ऐ होर बड़ा